ओइ नोंनावहाय नोंनावहाय माबा बिबार फुलि माबायोलायनो नोङो औ ओमफ्राय आं न'आव मोनसे फिसा गार्डेन माबा खालामनो नागिरदोंमोन एसे नांगौमोन आंनो ओमफ्राय जेनोबा फांसेआव बिसिबां बिसिबां माबायो

ओमफ्राय आरो मा मा बिबार दं जेनेबा जायखिजाया नोङो दामखौ एसे खमायनानै रायलायनानै हरनो हागोन दा बिदिब्ला आं लायब्ला फन खालामफिनगोन दे औ खबर हरनानै आं थांगोन नोंनाव दे औ ओमफ्राय जेनेबा मा मा बिबार माबाखौ मा मा दं होन्दों औ आलायग्रा आलायग्रा हायाव गायग्रा ने औ औ

दे होनब्ला आं लायब्ला खबर खालामखांनानै लायनाोसै दे

होमब्ला दोन्नोसै दोन्नोसै ना औ जाबाय